ہندوستانی تاریخ میں دیکھے تو تو بڑا یہ بڑے پرانے سمے سے رہا ہے کہ جات جاتی ویوستھا جو ہے بڑی اہمیت رکھتی ہے ہندو مذہب میں اور اس میں ہم نے دیکھا کہ جو پرانا سمے تھا اس میں جاتی ویوستھا پہلے تو نہیں تھی لیکن پھر مدھیہ کالین سمے میں آتے آتے جو ہے جاتی ویوستھا بہت بڑھ گئی اور لوگوں سے چھوا چھوت ہونے لگا کچھ لوگوں کو ان کے ہاتھ کا پانی تک نہیں پیا جاتا تھا اور ان کے ساتھ بڑی جو ہے بدتمیزی اور انہیں بڑی مطلب خراب زندگی بسر کرنی پڑتی تھی جو تتھا کتھت چھوٹے جات کے لوگ تھے بہرحال چیزیں تھوڑی بدلی ہیں لیکن ابھی بھی جو ہے بہت سمے پر اور اس کو زیادہ لوگ اس کی بات نہیں کرتے ہیں تاریخ میں تو یہ کبھی کبھی بہت ہی کھراب تھا لوگ اپنی جات میں بس شادیاں کرتے تھے چھوتے نہیں تھے کسی کے ہاتھ دوسرے کے ہاتھ کا کھاتے نہیں تھے اور بھی بڑے گھنونے طریقے کے کام چھوٹی جات والوں سے کروایا جاتا تھا نالے کی صفائی وگیرہ ایک ہی خاص کر ایک خاص جات کی لوگوں سے ان کے بچوں کو اور کوئی کام نہیں کرنے دیا جاتا تھا تو یہ چیزیں رہی ہیں جو دقت کی ہیں بہرحال چیزیں آزادی کے بعد بدلی ہے اور اب قانون وغیرہ بھی ہیں پھر بھی دھیرے دھیرے اس مسئلے پر کام ہو رہا ہے اور یہ بڑا بڑا واقعی ضروری ہے کہ لوگ اس کو سمجھیں اور اس کو مٹانے کے لیے جلدی سے اور کام ہوں